हेलौ औ औ आंनाव दङ

दामा दामा बिबार नायै बिबार दामा जागोन एक्स'नि दं देरस'नि दं दुइस'नि दङ नों नांगौबा फैनानैहाय रायलायफैग्रोदो नायफैग्रोदो नों दे बिबारा हायाव गायग्रा दं ओमफ्राय बाल्थिङाव गायग्रा दं ओमफ्राय बे आलायनानै गायग्रा दं नों माबायदि बिबार नांगौ औ हायो नों नायफैग्रोदो आङो बिबारखौ नायनानैहाय नोंनो दामखौ मिलायनानै हरगोन औ दे दे

ओमफ्राय दे रायलायबाव मा रायलायो

बिबार नायै बिबार दामा नों माबे बिबारखौ लागोन दुइस'नि दं एक्स'नि दं देरस'नि दं बिबार नाय बिबार औ आलायग्राबो दं गोरलै गोरलैबो दङ गोरलैनिबो दामा गोरलै जागोन आरो नों माबेखौ लाङो नों फैनानैहाय नायफैदो ओमफ्राय आं दामखौ मिलायनानै हरगोन दे औ औ नों माबायदि बिबार गायगोन आंनाव दंजोबखायो गलाब बिबार दं आरो जबा बिबार दं